جی ہاں ہمارے گاؤں میں عورتیں مسالے خاص طور پر لال مرچ پاؤڈر پیسنے کے لیے ایک خاص روایتی طریقے سے جمع ہوتی ہیں عام طور پر یہ کام سردیوں کے موسم میں یا فصل کے بعد کیا جاتا ہے جب مرچیں مکمل طور پر سوکھ چکی ہوتی ہیں عورتیں کسی کھلے صحن یا مشترکہ جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ مل کر مرچوں کو صاف کرتی ہیں اور ان میں سے خراب یا گلی سڑی مرچیں نکالتی ہیں پھر یہ مرچیں دھوپ میں اچھی طرح سکھائی جاتی ہیں تاکہ پیسنے کے دوران نمی نہ رہے اس کے بعد بڑی چکی یا دیسی آٹے کی مشین پر مرچ پیسی جاتی ہے پیسنے کے وقت خواتین اپنے منہ پر ڈپٹہ یا کپڑا باندھ لیتی ہیں تاکہ مرچ کی تیز خوشبو سے آنکھوں میں جلن نہ ہو اس عمل کے دوران ہنسی مذاق گپ شپ اور پرانی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں جو اس کام کو خوشگوار بنا دیتی ہیں